आङो बेंथल बाजारनिफ्राय रुपननिफ्राय आङो लटास क्रिम लाबोदोंमोन नाथाय मानसिफोरा मोजां होननायखाय दानिया आंबो बायनो थांबाय फुनबाय दाना मोखाङानो गाज्रिसो जाबाय आंना दामआबो तिनस' बिदिनो लादोंमोन आरो फुनना नायदोमोन आंबो नाथाय मोखाङानो गाज्रिसो जाबाय आंनिया बायदिसिना सिथर आरि जाबाय लोगोफोर नोंसोरबो बे क्रिमखौ दा फुन नोंसोरनावबो बिदिनो गाज्रि जागोन आंनि बायदिनो नाथाय आंना बिराद गाज्रि जाबाय आरो दा मोखाङा सिथर आरि बेरबाय आरो दा मा खालामबावनांगौ आं मोखाङानो आंना गाज्रिसो जाबाय बे क्रिमखौ फुननानै नाथाय मा खालामनो फुनफ्लांबाय जेखियानो जादोला उनाव मोजां जालांसिगोन बे नाथाय नोंसोर दा फुनथार लोगोफोर बे लटास क्रिमखौ आरो बे दखानदारनाव थांनानै दा बायहै बे क्रिमखौहाय जाहाथे नोंसोरनावबो जाया आंनि बायदि नाथाय आंना जेब्ला जाबाय नोंसोरबो दा फुनसै बिदिखौ क्रिमखौहाय आंना दा मोखाङानो सिथरानो हामगाला बे क्रिमखौ फुननानै नाथाय नोंसोरबो दा फुनसै लोगोफोर आंनि बायदि जाजागोनबो बे क्रिमखौ फुनबा बेंथल बाजाराव बायहैदोंमोन आङो बे क्रिमखौहाय नाथाय नोंसोरबो दा फुनसै एबार